ہیلو ہلو

وعلیکم السلام بولیے بولیے ہلو ہاں بولیے ہلو ہاں بولیے ہاں آیا تو ہے ہاں اچھا اچھا سامان آیا ہوا ہے ہاں بڑھیا ہاں ایا تو ہے آئیے ہاں آئیے لے جائیے بڑیا بڑھیا آیا ہوا ہے بے دلی ہاں بڑیا بڑھیا مال آیا وہا آ کے لے جائیے دلی سے بومبے سے بنارس سے مال اچھ اچھا آیا ہے نہیں مہنگا نہیں ہے مہنگا سامان نہیں ہے وہی وہی دام میں ہے سب ہاں تو وہی دام میں ہے آئیے دیکھیے مال اٹھائیے لے جائیے وہی دام میں بیچیے ٹھیک ہے